हम हैं जो मौजूदा पौधों को सुरक्षित रूप से देखता हूँ तो उसमें और मज़ा आता है कि जो हमारा फ़सल जो अच्छा है और कभी कभी उसमें पानी का ज़रूरत है तो पानी डालता हूँ खाद का ज़रूरी है डी ए पी पोटांस का ज़रूरत है वह डलता हूँ जैसे गेहूँ है गेहूँ का भी बाली निकलने वाली है तो फंगीसाइड का इस्तेमाल करता हूँ जो उसमें रस चूसने वाले कीड़ा जो आता है उ नष्ट हो जाए तो इस तरह से हम गेहूँ को ठीक से देखभाल करता हूँ तो कुंटल एक कुंटल दस किलो तक पैदावार ले लेता हूँ मकई है त मकई है जे सही से देखभाल करता हूँ तो उसमें डेढ़ कुंटल से दो कुंटल तक पैदावार लेता हूँ सही समय पर उनको बाली पकने के बाद काढ़ता हूँ ढ़ेर लगाता हूँ और ढ़ेर लगाने के बाद घर लाता हूँ घर लाते हुए उसको सही समय पर उसको दौनी हो चाहे जैसे हो हाथ से हो छुड़ाकर के भंडारण करता हूँ भंडारण करने के बाद किसी व्यापारी से बात करके उसको बेचता हूँ और अच्छा से अच्छा रक़म आता है और खुशीपूर्वक उसे हम रख लेता हूँ जिसे जैसे अभी आम का फ़सल है आम का फ़सल में मधुआ लगता है मधुआ लगने के बाद उसपर भी छिड़काव नियंत्रण रखता हूँ आम का फली होता है लिची का भी वही हाल है जब मधुआ को बचाने के लिए आ हम ह छिड़काव करते हैं और सही देख रेख करता हूँ और गार्डन के रूप में उसे टहलता हूँ जे किसी प्रकार का बच्चे लोग ढेला लाठी मारकर के नष्ट नहीं करें इसलिए देखभाल करता हूँ सही से मैंने समय पर आने पर उसको लेबर रखकर के तुड़वाता हूँ और बज़ार में बेचता हूँ